हा मूंखे ॿ भावर आहिनि हिकु वॾो भाउ हिकु नंढो भाउ पर वॾे भाउ सां मुंहिंजा वीचार थोरा घटि मिलंदा आहिनि छो जो जेको वॾो भाउ हूंदो आहे न उहो घर ऐं परिवार खे अॻिते वधाइण जी कंदो आहे ऐं ॿई सुठियूं ॻाल्हियूं हुजणु घर में घणो गोड़ु शोर न हुजे मस्ती न हुजे त हुन मस्तीअ ते उहो असांते दबाव विझंदो आहे त हिन जे करे घटि हुन सां लॻंदी आहे नंढे भाउ सां जाम लॻंदी आहे ऐं सभिनि जा सुठे नमूने वीचार मिलंदा आहिनि छो जो असांजी पसंदी खाइण में बि हिकिड़ी घुमणु फिरणु असां ॿिन्हीं जी हिक ई हिकु ई शौक़ु आहे ऐं प्लस असां गॾु वञू खाऊं पीयूं मस्ती कयूं ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे जाम वणंदी आहे जंहिंजे करे मूंखे नंढे भाउ सां वीचार मिलंदा आहिनि